میں بہت سے ثقافتی ستاروں کو جاننے والا ہوں اور بہت سے ثقافتی ستاروں کی کہانیوں کو سننے اور سنانے والا ہوں کیونکہ یہاں پر ثقافتی پروگراموں کی اگر بات کی جائے یا ثقافتی سیاروں کی ستاروں کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے ثقافتی ستارے ہیں اور سیارے موجود ہیں اس دنیا میں اور اگر میں صرف اپنی ایک خاص بات کروں تو مجھے ان ثقافتی ستاروں کے باروں میں کچھ خاص معلومات موجود نہیں ہیں ثقافتی ستاروں کے بارے میں تو میں پہلی مرتبہ اس بارے میں سن رہا ہوں لیکن اگر کسی مخصوص ثقافت کی بات کی جائے جیسے کہ تہذیب ثقافت جو لکھنؤ میں بہت زیادہ مشہور ہیں تو یہاں پر تو صرف زبان کی ثقافت کو صفائی ستھرائی کی ثقافت کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے